हलो मैं जय सिंह बोल रहा हूँ क्या आप ओला से बात कर रहे हैं मैं नियत स्थान पर पहुँच चुका हूँ क्या मैं ड्राइवर को नकद भुगतान कर दूँ और उसके बाद वो मुझे वापस पैसे दे सकते हैं क्या